औ हेल' ड्राइभार मैया आं नोंखौ मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय रिजार्भ रायज्लायहरनाय माथो दाबो सफैदिया आङो नै गोबां मानसियानो ज' जानानै दङ जों नोंखौ आठथायावनो फुंनि आठथायावनो लिंहरदोंमोन माथो दाबो सफैदिया दा हनै टाइमानो नयथा बारलायलांबाय दा हनै

पेसेन्जारफ्रासो नोंखौ नेनांगासिनो दा आङो रिजार्भ रायज्लायहरदोंमोन नों मानो थाब सफैयाखै नोंखौ जों दहाय फुंनि सातथानिफ्रायनो ओंखारनानै जों ज' जानानै नेगासिनो दङ दा ओंखायनो थाब फै जेसेबां हायो थाब फैनो नाजा नों